हॅलो हॅलो

हां आसाबरी तुमगे हय तुमचे थंय सोपता करता आं येता तुमगे ते सप्तकाक फोरी फेरी येता हय

आं ताका थंय खूब लोक जाता सप्तकाक आं आं बुच्यान मंदरी आ आं कितली दिसा कितले दिसा आसता तो उत्सव

सेरी फेरी आसता फेरी आसता आं

आं सगळें येता आयदनां बी जवारी येता

आं आं आं सोयरी बी जायती येता अच्छा

आं चव येता आं चव